हॅलो हांव सोनिया सावंत उलयतां म्हाजी न्ही ह्या म्हयन्याची बिलाची कॉपी खंय मिसप्लेस जाल्या आनी ती म्हाका मेळना सो म्हाका ह्या म्हयन्याच्या बिलाची डुप्लिकेट कॉपी जाय तुमी म्हाका म्हाज्या मेल आयडीचेर ती मेल करूंक शकता म्हजी मेल आय डी आसा सोनिया सावंत फायफ एट द रेट जीमेल डॉट कॉम म्हाका तुमी म्हजी डुप्लिकेट कॉपी बेगीच्या बेगीन मेल करतले अशें हांव आशा बाळगतां थँक्यू